हमर सभके परिवार बहुत अच्छा परिवार हय आओर बहुत अच्छासे हमसभ रहै छी खाना खाइ छी मतलब हँसै छी खेलै छी ई सभमे परिवार सभ बहुत अच्छा हय हमर सभके जाहिमे कि चार भाइ हय आओर मम्मी पपा हय ई सभ खुश खुशहाल हमर सभके परिवार छै ई परिवार सभमे मतलब बहुत अच्छा अच्छा चीज सभ सीखै के मिलै छै आगे बढ़ै के लेल परिवार सभ बहुत मतलब कि ई करै छै आगे बढ़ै के लेल कोशिश करै छी हमरा सभ की आओर हमर मित्र के बारे मे तऽ मित्र जे हय तऽ मित्र भी बहुत अच्छा अच्छा हय सही सही सही राह पर ले जाइ छै मित्र सभ आओर पढ़ै मे भी बहुत सहायता करै छै मित्र घुमै मे खेलै मे एहि सभमे मित्र बहुत सहायता करै छै जाहिसे कि फिलिम देखै जाइ मे एहि सभमे मित्र सभके बहुत योगदान रहै छै तऽ एहि लेकऽ मित्र अच्छा लगै छै फेमिली मत परिवार आओर मित्र सभ अय सभके लेल बहुत ही अच्छा हय आओर सभके बारे मे ओकरा बता सकल छै